شادیوں وغیرہ میں بڑی مقدار سے پانی چاہیے ہوتا ہے اور شادی میں بہت بڑا ہال کیا جاتا ہے وہاں ہر جگہ ٹینٹ لگوائے جاتے ہیں کہ جگہ جگہ بڑے بڑے پانی کے ٹینکر وغیرہ لگوا دیتے ہیں ٹھنڈا پانی جس سے بھی جہاں بھی ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے وہ پانی وہاں سے لے سکتے ہیں شادی وغیرہ میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اور بڑا ہال ہوتا ہے اس لیے تھوڑے بہت پانی نہیں بہت زیادہ مقدار میں پانی چاہیے ہوتا ہے اور آج کل تو چھوٹی چھوٹی بوتلیں آ گئی ہیں پانی کی تو وہ پانی سب میں بوتلوں کا انتظام کر دیتے ہیں بڑی سی میز پہ اور ساری بوتل رکھوا دیتے ہیں پانی فریش پانی کی تازہ پانی ہوتا ہے تو وہ بوتلیں جس کو ضرورت پڑتی ہے پانی کی ایک چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو پانی کی بہت فریش پانی ہوتا ہے